लोकांक शहरान रावपाक आवडटा बाजार बिजार लागीं आसता बाजार हाडपाक लागीं आसता न्हू गांवांत रावतात म्हणटा तांकां मातशे पयस जाता आनी बरें कितें मेळना पयस जाता शहरांत सगळें आयतें मेळटा शहरांत रावपाक तांकां सगळें आयतें मेळटा गांवांत मातशे त्रास जाता अशें